हँ ठीक छै हँ हँ रूम तऽ छै खाली कोन टू बी एच के थ्री बी एच अच्छा टू बी एच के कितना दिन रहबै अच्छा फ़ैमिली अच्छा की करय छिऐ अहाँ ओ अच्छा अच्छा अच्छा तऽ रूम यऽ अहाँकेँ रूम तीन थ्री बी एच के यऽ तऽ ओकरामे अहाँकेँ तीनटा रूम रहत ओकर बाद एकटा बड़का सनके हॉल लैट्रिन बाथरूम कीचेन आर आगाँमे गाड़ी राखके जगह पार्किंग ओकर क़ीमत अठारह हजार रुपैआ यऽ रेंट हँ महीना देखिऔ एकरामे मेन बात छै जे थ्री बी एच के फ़्लैट छै ने तऽ ई टू बी एच के रहितीए तऽहम कनि कम कए सकए छलिऐ लेकिन थ्री बी एच के छै ने

देखिऔ हम देखिऔ एतय सबसँ बड़का बात ई छै कि अहाँकेँ ओहि तरहकेँ मतलब एतौ दिक्कत नहि हैत सब सुविधा मिलत पानिके व्यवस्था छै बढ़िआँ पानी के माहौल भी बढ़ियाँ छै एना नहि छै कि कोनो सोचए वला माहौल बढ़िआँ छै सेपेरेट सारा चीज़ सबके सेपेरेट छै कोइ बाहरसँ मतलब किछु नहि सारा सुविधा दए रहल छै ओ अनुसार प्लस ओकर सिक्यूरिटी परपस भी छै तैंँ हम एना छै एना नहि छै कि कखनो अथी भए जाय छै सबसे फ़र्स्ट प्रायऑरिटी फ़र्स्ट प्रायऑरिटी अहाँके सिक्यूरिटी परपस यऽ ठीक हँ हँ हँ हँ

हँ हँ जमाबंदी तऽ चाही ठीक छै आगूँ देखि लिऐ